हमसब पेंटिंग करै छी बहुत नीकसँ हम अपना घर दुआइरिमे हर चीज पर जैसे कि टेबुल पर पार्दामे भेल एहि सब पर पेंट करयमे हमरा सबके बहुत नीक लगैया मुदा हमरा सबके मिथिलाके पेन्टिंग भारतमे कोनो कोनामे जाइ छै तऽ ओ बहुत पसन्द अबै छै हुनका सबके ई एक बारीकी कला छै जेकि बाहर बहुत कम भेटै छै मिथिलामे जे जे पेन्टिंग कयल जाइ छै ओ बहुत बारीकी सऽ कयल जाइ छैनश हमर सबके जेना भेल साड़ी साड़ी पर पेंट कऽ सकैत छी प्लेन साड़ी लेलहुॅं ओहि पर पेंटिंग बनेलहुॅं ओहो बहुत नीक लागैया देवाल सब पर भेल घरमे कलरमे पेंट केलहुॅं दीबाल उबाल हर चीजमे पेंट केलहुॅं फूल सब बनेलहुॅं जेना पेन्टिंग कयल जाइ छै घर दुआइरि सबमे बहुत नीक लागैया आ ई पेन्टिंगके हमरा सभके हुनर जे छै एक तरह से जेना भेल ई कला ओहि सभके बाहरीमे बहुत योगदान छै मँगै जाइ छथिन आ बहुत गाँव घरमे जे पेन्टिंग करै छथिन औरत सभ ओ बहुत लगन से करै छै पेन्टिंग मिथिला पेन्टिंग जे छै से जल्दी नहि भेटै छै बाहर हमरा सभके पेन्टिंग करैमे नीक लागैया हमसभ छोट छोट धियापुताके सेहो पेन्टिंग करबऽबै छियनि एहि सबमे बहुत नीक लागैया हमरा सबके ताहि दुआरे हमसब कहै छी जे सब आदमी करू पेंटिंग आओर जते होइया ओहिमे पेंटिंगके योगदान बहुत नीक होइ छनि जेनाकि हमसब मिथिलाके चीज बहुत बिसैरि गेल छलै लेकिन नहि ई सभके जे याद केला पर सभचीज जागरूक भऽ रहल छै हमरा सभके खुशीके बात भऽ रहल यऽ जेकि हमरा सबके अइ सबमे बजै के योगदान पेंट करय के लेल हमरा सबके ई मिल रहल अइछ बहुत सुभक घड़ी अइछ धन्यवाद